हलो हाँ भईया स्विगी से बोल रहे हैं आप हाँ अभी थोड़ी देर पहले आपको ऑडर किया था हाँ हाँ सकी पवार के नाम से जी हाँ एक बर्गर था एक पिज़्ज़ा था दो मंचुरियन और एक नूडल्स हाँ हाँ हाँ भईया मगर वो उस पते पे मत भेजना आप मैं आपको बताना भूल गई जो मेरा एड्रेस है वो चेंज हो गया है

हाँ नहीं आप चोक बाजार से लेफ़्ट लेना ओर लेफ़्ट लेके पास वाली जो गली है उसमें आना हाँ फिर हाँ वहाँ पर एक बड़ा सा शो रूम आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक शो रूम हाँ हाँ उससे चार घर छोड़ के जी हाँ आप वहाँ पूछ लेंगे तो आपको कोई भी बता देगा ठीक है हाँ एक बार आप कॉल भी कर लेना भले ही मुझे उसी गली में आकर हाँ हाँ नंबर यही रहेगा हाँ ठीक है